हा मुंहिंजे पासे में ई हिकु स्कूल आहे स्वामी विवेकानंद जिते विवेक सिंधी केंद्र आहे उते सिंधी लाइब्रेरी आहे ऐं मूंखे सिंधी किताब पढ़ण ॾाढा वणंदा आहिनि जिनि में ॿारनि जा किताब बि किताबु बि था अची वञनि आखाणियुनि जा किताबु ईंदा आहिनि ऐं सुठनि शाइरनि जा किताब बि था अचनि ऐं असांजो सिंधियुनि जो कल्चर ॾेखारियो वियो आहे हुन में जेको बि असांखे कुझु वॾनि न ॿुधायो आहे त हुन मां जाम कुझु ख़बर पवंदी आहे